हाँ जी हाँ जी भोपाल से संजीव ट्रेवल्स से बात कर रहा हूँ बोलिये हो जाएगी यदि आप आज कंफरम करा देते हैं कि कल आपको जाना है फिर तो हो जाएगी अगर आप कल ही बोलें तो फिर मुश्किल होगा बड़ी हो जाएगी इनोवा क्रिस्टा कर देंगे हम बड़ा बड़ी गाड़ी उसमें हो जाएँगे दस लोग हाँ ट्रैवलर देख लेंगे हम ट्रैवलर कर देंगे आपके लिए इसमें ग्वालियर जाने के लिए आपका आठ से दस हज़ार खर्चा आ जाएगा हाँ कितने दिन के लिए जाओगे आप पाँच दिन के लिए तो आठ हज़ार पर डे के हिसाब से लगेगा आपका अब आप वहाँ पे भी तो घुमाएँगे हमको कहीं ना कहीं लेकर जाएँगे ये थोड़ी है कि वहाँ जाकर हम अपनी गाड़ी को खड़ी कर देंगे ग्वालियर बहुत दूर है यह थोड़ी है कि यहीं पास में ही है यदि पास में होता तो कर देते काफी दूर है ग्वालियर तो ज्यादा कम तो नहीं होगा और थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लेकिन कम नहीं होगा आप हमें एक जगह पर ही खड़ा खड़ी थोड़े रखेंगे बार बार तुम बोल तुम बोलोगे वहीं तो जाना पड़ेगा हमको तुम घुमाओगे भी हाँ आपको पता है डीजल भी बहुत महंगा हुआ है इस टैम तो इस वजह से हाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं होगा और आप और आप एक बार यहाँ पर आ जाइए हमारे एजेंसी पर यहाँ पर बैठ कर बात कर लेंगे और आपको कंफर्म करा जाना कल के लिए ऑफिस शाम को छह बजे तक खुला रहता है आप छह बजे से पहले पहले आ जाओ कंफर्म कराने के लिए ठीक है और आप यहाँ आ जाओ और यहीं बात कर लेंगे